हा मां लाइव मॉडल ॾिसी करे सेटअप ॾिसी करे ड्रॉइंग ठाती आहे हुनजो अनुभव काफ़ी सुठो अद्भुतु थींदो आहे छोकी जॾहिं शइ तव्हांजे साम्हूं पयी हूंदी आहे त तव्हांखे वधीक न सोचिणो पवंदो आहे की मूंखे कीअं ठाहिणो आहे कोई कंफ़्यूजन न हूंदी आहे और खूब ई आसान तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां लाइव मॉडल ॾिसी करे पाण ड्रॉइंग ठाहे सघंदा आहियूं लेकिन हुनमें हिक हीअ मुश्किल हूंदी आहे की कॾहिं कॾहिं जीअं लाइव मॉडल हिली वियो या कंहिं कंहिं वजह सां हुनमें कोई दिक़तु अचे थी या अगरि मां कंहिंखे ॿिहारियो आहे त हुनजी किथे दिक़तु थिए थी या हू हिली डुली वञे थो त हुनजी वज़ह सां हुनखे वरी सां सेटअप करण में टाइम लॻी वेंदो आहे बसि इहा ई समस्या हूंदी आहे बाक़ी सुठो अनुभव थींदो आहे